مجھے گانے سننا بہت پسند ہے اور مجھے زیادہ تر سیڈ سانگ سننا پسند ہے وہ سننے میں مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اور میں جیسے گانے سنتی ہوں اسی طریقے کا میرا موڈ ہو جاتا ہے اگر میں سیڈ سانگ سنتی ہوں تو میرا موڈ بھی تھوڑا سیڈ ہو جاتا ہے لیکن میں سننے کے بعد جیسے ہی فون رکھ دیتی ہوں اس کے بعد میں نارمل ہو جاتی ہوں اور مجھے ارجیت سنگھ کے گانے پسند ہیں وہ کا ہے کہ وہ بہت ہی اچھی لینگویج میں گاتا ہے اس کی آواز مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ مجھے شروع سے اسی کے گانا پسند ہیں میں اسی کے گانے سنتی ہوں اسی کے گانے زیادہ تر سیڈ ہوتے ہیں بہت ہی اموشنل ہوتے ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں گانوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ملطب گانے سن کے میرا بہت زیادہ منورنجن ہو جاتا ہے میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا ہے میں نے کب کام کیا گانے سنتے سنتے میرا وقت نکل جاتا ہے